हमारे क्षेत्र में भिन्न भिन्न प्रकार के ईस्कूल हैं औ कई उनकी बहुत ही अलग अलग विशेषताएं हैं ऐसे हमारे ईस्कूल का नाम है केलेक्स पब्लिक ईस्कूल उसमें बच्चों के लिए खेलने के लिए कूदने के लिए उनको अच्छे अच्छे मोटिवेशन देने के लिए पढ़ाने के लिए उनके पास अलग अलग बहुत बहुत प्रकार की सुविधाएँ हैं ऐसे बच्चों को राइटिंग कराने के लिए उनको हाथ से उनको तरीके से उनको कराने के लिए बहुत ही बहुत प्रकार के काम दिए जाते हैं चुकी उसमें एक घुड़ सवारी है स्विमिंग है उसमें काफ़ी सुविधाएं उसमें बनाई गई हैं और उसमें पढ़ाई लिखाई के लिए अच्छे बच्चे को मोटिविशन देने के लिए अलग अलग शिक्षक है और उसमें खेल कूद कराने के लिए अलग अलग एक ईस्कूल है जो कार्नल गौरमेंट है जो उसमें लड़कियों का ईस्कूल है चूंकि उसमें बहुत ही ज़्यादा है बच्चियों को प्रेरित किया जाता है उसमें अच्छे संस्कार होते हैं सिखाए जाते हैं उसमें बच्चों को बैठना उठना हिन्दी बोलना उसमें बहुत ही ज़्यादा सुविधाजनक है और उसमें अच्छे अच्छे खेल कूद ज़्यादा सिखाए जाते हैं उसमें बहुत ही पुण्य है